ओ भऽ जाएब तऽ एक साथे करयमे मोन लागै हइ लोग जुट्टल रहै हइ तऽ जेना घरमे शादी भेलै चाहे मूड़ने भेलै तऽ चाहे गेलियै प्रवेश भेलै जेकरा घरबास कहल जाइ छै तऽ हम्मे आर ई गेल छली घरबासमे तऽ एकटा पत्ता ओ तऽ नहिए सात आदमी खाए सकलियै हँ छओ सात आदमी लेकिन ढक्कन लेली भोजमे बनै हइ तऽ भात उत भात उत ढक्कल जे रहै हइ ओहिपर लऽ लेली भात दालि सब्जी तिलौड़ी पापड़ आ लास्टमे लेली दही चिन्नी आ सात आदमी बैठ गेली खूब मजा आयल खायमे खूब मन लागल हमरा आरके जे बैठके आराम से सातो आदमी सातगो छओगो सातगो सब बैठ कए हँसली बोलली सब बढ़िऑं से अपन पार्टी मनेली सब आदमी बैठके खयली फेर वहाँ हँ अपन बातचीत चलल हँसा हँसी भेल खूब मन लागल ओहिमे एगो नहि मिलल छोटका अभी तक खा नहि पयतै रहे तऽ अपन एक आदमी कहलखिन रुकू हम लाबै छी पतीलाके पटियाके ढक्कन ओकरे साफ कए कऽ आ बैठ गेली आ सब आदमी अप्पन खयली ओकरा आगे से ओ घीचिके ओकरा आगे से ओ घिचलक अपना ओकरा आगेमे ओ धऽ दै रहथिन अपना आगे से ओकरा मे ओ धऽ दै रहथिन अपना सब अपना एनाही कऽ कऽ कए हँसीके बोलिके बहीन घेरलक भौजाइ घेर ननद भेल बगलके भाभी भेल आस पड़ोसके भौजाइ लगल चाची लगल बहीन कुटुमे भेलखिन कोइ गेस्टे अयलखिन ओहन नजदीकी तऽ अपन सब मीलिके बैठ गेली आ सब आदमी अपना बैठके बढ़िऑं सऽ अपन भोजन कयली आ अपन सब हाँ हाँ हीँ हीँ कयली हमर इहाँ सब भात दालि भात दालिके से जादा हमरा सबमे होइ हइ भोज भात भाते दालिके जादा मान्यता देलक पूड़ी खेनाइ बहुत लोक कम पसन्द केलक तब आ कोनो चीजमे भात जादा बनल भात दालि सब्जीयो पर एगो होइ दूगो होइ होल कोइ एक्कोगो बनयलक कोइ दुइयो गो बनयलक कोइ तीनो रंगके सब्जी बनयलक राहड़िके दालि बनल भात बढ़िऑं बाला चावलके भात बनल सब गोटे अपन खयली खयली ओहिमे बड्ड मोन लागल आ आदमी जुट्टल रहल तऽ खयली पीयली सब अपन हाँ हाँ हीँ हीँ कयली ओइमे बड्ड मोन लागल आब तऽ सब कोइ अपन एनाही शादी बियाह मे तऽ मोन लगबे करय हय